हेलो हाँ कैब ड्राइवर बोल रए हो ओला से जी कैब बुक करना था आगरा से ग्वालियर तक का एक फ्रेंड के लिए ये आप कितना चार्ज करोगे चलिए ठीक है तो आप बुक कर दीजिए सत्रह दिसम्बर का बुक करना है और वो बारह बजे स बैठेगा ठीक है डिटेल्स नोट कीजिए आप दीपक प्रजापति उम्र उम्र शायद बाईस है उसकी

और मानिक चौक से आप ज्वेलरी शॉप होगी वहाँ पर सर्राफा बाजार में वहीं से आप उठा लीजिएगा उसे

और ग्वालियर में उसे आप फूलबाग चौराहे पर ही छोड़ दीजिएगा जी मेरा नाम तुषार ठाकुर जी सत्रह दिसम्बर को कन्फर्म ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ